जी मैं शिव कुमार चिल्का टाट सर तीन एकर से बात कर रहा हूँ मैंने आज सुबह ही आप के रेस्टोरेट जगदंबा माँ रेस्टोरेंट से बीस प्लेट भोजन ऑडर किया था परंतु मैंने नॉनवेज भोजन मंगाया था जो की आप के यहाँ से वेजीटेरियन आ चुका है तो कृपया आप यह बता सकते है कि यह भोजन क्या आप वापस कर पाएंगे क्योंकि मैं एक नॉन वेजिटेरीअन आदमी हो सो मुझे वेजिटेरीअन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिस के वजह से मैं यह भोजन फालतू में बर्बाद हो जाएगा इसलिए मैं यह भोजन वापस करना चाहूँगा क्या आप यह बता सकते है कि यह भोजन आप कितने समय मे हमारे यहाँ से वापस ले लेंगे एवं मेरे पेमेंट किए हुए राशि को वापस कर पाएंगे